नमस्ते सर तो ओके जी जी सर इसमें देखिए एक तो यह कम्पनी का मतलब ब्रांड बहुत सही है और इसमें फ़ैसिलिटीज़ हैं इसमें जैसे मल्टीपर्पज़ है यह

और लाइट जाने के बाद भी यह कई घंटों तक उसमें कूलिंग इफ़ेक्ट रहेगा है ना मतलब इसके यह फ़ैसिलिटी यह सही है कि लाइट भी चली जाए जो भी प्रॉब्लम हो है ना तो इसमें कूलिंग इफ़ेक्ट बहुत देर तक रहता है ओके ओके जी सर इसमें तो अलग अलग प्राइज़ के मिल जाएंगे आपको आप देख लीजिए आपको जैसे अगर डबल डोर का चाहिए है ना दो टू इस्टार वाला चाहिए तो उसकी थोड़ी रेंज हाई रहेगी आप देख लीजिए इसमें आपको जो समझ में आ रहा हो जिस टाइप से है ना वगैरह चूज़ कर लीजिए मैं आपको बता देती हूँ जी सर इसमें गारेंटी वॉरेंटी भी मिल जाएगी आपको एक साल की मिल जाएगी और दो साल की वॉरेंटी मिल जाएगी है ना तो मतलब अच्छी है यह कम्पनी इसमें आपको कोई शिकायत की यह नहीं मतलब कोई शिकायत हाँ हाँ नहीं यह अच्छा ब्रांड है है ना इसमें आपको कोई शिकायत नहीं आएगी इसके फ़ीचर्स देख जी सर आप इसमें साइज़ देख लिए देख लीजिए कितने कितना कैसा चाहिए कलर देख लीजिए मैं आपको रेट सारा बता देती हूँ है ना जी सर थैंक यू